کھانا پکانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہماری کوکر کی ہوتی ہے چمچ وغیرہ کی ہوتی ہے اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں جو بھی ہمیں پکانا ہوتا ہے اور جیسے آلو پیاز وغیرہ اس میں جو بھی سبزی ہم ڈالنا چاہیں ہاں اس کے لیے ہمیں برتن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور مصالح چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات گیس چولھا وغیرہ جو بھی جہاں پہ ہمیں پکانا ہے جیسے پہلے زمانے میں چولھے پہ پکایا جاتا تھا لیکن اب ہم ہم جو ہے وہ گیس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے جلدی پک جاتا ہے اور کھانا پکانے میں اچھے مصالحوں کا استعمال کیا جائے تو کھانا اچھا بن جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیاز اور لوگ زیادہ تر آلو پسند کرتے ہیں اور پیاز آلو کی یوز جو ہے ہر سبزیوں میں ہو جاتا ہے ہر سبزی میں اس کی یوز امپاٹنٹ ہوتی ہے اور اس سے سبزی اچھی بھی بن جاتی ہے تو اچھے اچھے مصالحوں کا استعمال کر کے ہم اپنی سبزی کو اچھا بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ پیاز یوز کرنا اور اچھے اچھے وہ ٹماٹر اچھی سبزیاں ہری ہری سبزیاں یہ سب یوز کرنے سے ہماری سبزی کا ٹیسٹ اور اچھا اور بہترین ہو جاتا ہے اور اور جیسے پیس کے یوز کرنا مصالحے لوگ پیس کے بھی یوز کرتے ہیں ثابت مصالحے بھی یوز کرتے ہیں اور پیسنے سے ہمیں مکسی میں جلدی سے پس جاتے ہیں سل بٹے سے کچھ لوگ سل بٹے پیس کے یوز کرتے ہیں اس میں سبزی کا ٹیسٹ الگ الگ اور اچھا بہترین ہو جاتا ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں